ہیلو اے آر گارمنٹ سے بات ہو رہی ہے جی مجھے آڈر پلیس کروانا تھا جی مجھے جو اپکمنگ جو آنے والا فیسٹیول ہے اس کے لئے مجھے گفٹ کروانا تھا ہمارے دوست کو کے لئے جی ہاں جی ہاں جو ابھی آنے والا ہے مجھے ٹریڈیشنل میں چاہیے کرتا پائجامہ

جی ابھی جو لیٹسٹ جو چل رہا ہے ریمنڈ برانڈ میں دیکھیے جی ایڈوانس جی میں نے بجٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے مجھے کروانا ہے اچھے سے پیکنگ وغیرہ کرا کر اور اچھا پہلے جو برانڈ پہلے سے یہ جو برانڈ اچھا ہے اسی لئے میں نے یہ پینٹ کو ترجیح دی ہے اچھا کام لگ رہا ہے کامبو فیملی فیملی کامبو سیٹ وغیرہ کا کچھ ایسا لگ رہا ہے ایسا کیجیے آپ ایک کرتا پائجامہ کا سیٹ کروا دیجیے میڈیم سائز ایج ٹوینٹی فائیو کے آس پاس ہے ان کا فائیو فٹ ان کی ہائٹ ہے وہ اس حساب سے آپ جو سائز میں آئے گا اس کو ایک فٹ شاٹ ہی آئے گا سر ابھی نہیں آن لائن پے کر دوں گا میں آن لائن پے کر دوں گا اور ایڈریس بھی میرا نہیں ہوگا ہمارے دوست کا ہوگا جوکہ یہاں حیدرآباد سے تھوڑا ہی دوری پہ ہے ان کا مقام وہاں پہ رہ اوکے اوکے کیا کیا چارجز لگیں گے اچھا پرواہ نہیں آپ کروا دیجیے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پر پیکنگ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ فیسٹیول کا ہے اسی لئے میں پیکنگ اور برینڈ کو زیادہ ترجیح دے رہا ہوں فیملی کے لئے کچھ ہے بتا رہے تھے آپ کامبو سیٹ وغیرہ اچھا نہیں میں آپ کے شاپ پر آ کر ہی دیکھ لوں گا کامبو سیٹ جو آپ نے بتایا اور جو مرا آڈر ہے رہے گا آپ اس کی رسپٹ بھیجوا دیجیے میں آپ کو آن لائن پیمنٹ کروا دوں گا جی شکریہ